हमरा गाँवमे जतेक भी छथि से विकलांग ओहोसभ जे छथि से क्रिकेटसभ बहुत बढ़िआँ खेला लैत छथि लेकिन हुनका लेल जे छै से सरकार किछु नहि कऽ रहल अछि तऽ अहाँसभसँ इएह अनुरोध करब जे विकलांगसभके जे छै से कहुना कए कऽ अहाँसभ आगाँ लए चलियौ आओर हमरोसभके इएह उद्देश्य यए जे आगाँ जेतै तऽ बिहार जे छै से बढ़िआँ जेना सम्मानितमे एतै लेकिन अहाँसभ जे अगर आगाँ लए जेबै तऽ ठीक रहतै आओर जय मिथिला जय मैथिली आओर हम इएह कहब अहाँसँ जे एखन दू हजार चौबीसके जे छै से भए जयतै तऽ बढ़िआँ रहितै मतलब बिहारके जतेक भी छै तऽ इएह उद्देश्य देब जे अहाँसभ कहुना कए कऽ आगाँ निकालू आओर हम तऽ गरीब परिवारसँ छी हमर नाम ओम प्रकाश झा छी आओर एकटा माताके सम्मानके आदर पालन हम करैत रहब एनाहिए आ करैत रहब लोक जे छै से बहुत आओर कहलहुँ जे क्रिकेटके बारेमे जे छै से बहुत बढ़िआँ खिलाड़ीसभ जे छै से खेल रहल यए दि आओर जे विकलांग छथि ओहो आओर जे नहिओ छथि ओहो आओर दौड़ धूप तऽ बहुत बढ़िआँ एखन भए रहल छै बिहारमे पाली पञ्चायतमे तऽ आओर जे छै से होइते रहतै अहाँसभके आशीर्वाद रहतै प्यार रहतै दुलार रहतै तऽ आओर एनाहिए विकास होइत रहतै विकलांग आदमीसभ जे छै से कहुना कहुनाके प्रैक्टिस करैत करैत एखन आगाँ जा रहल छथि आओर जेबे करताह हमरा सभके अगर उद्देश्य रहतै हमसभ अगर अपने सही रहबै तऽ जेबे करताह आओर जे हमर भाइजीसभ करै छथि ओ बहुत मेहनत आओर लगनसँ कए रहल छथि आओर ई जे छै से अहाँसभ जरूर सफल हिनका करबै एगो विकलांग आदमी बहुत बड़का क्रिकेट खेलाइ छथि आओर खेलाइत रहता आओर हमहूँसभ जे छै से हुनकर पीछा जे छै से कहुना संघर्ष करबै धन्यवाद